खेल खेल एक बेहद ही अच्छी चीज़ है खेल से हम अपने स्टेस भरी स्ट्रेस भरी लाइफ़ में एक रिलीफ़ ला सकते हैं बुड्ढे लोग जिनसे बातें करने के लिए कोई नहीं होता है एवं वृद्ध लोग जोकि कहीं भी हिल जा नहीं सकते क्योंकि वह उनकी उमर बढ़ चुकी है तो वह अपन फिज़िकल वर्क नहीं कर सकते तो वह एक तरीके से इनडोर गेम्स खेलते हैं इनडोर गेम्स जैसे कि चेस लूडो एवं मोबाइल गेम्स और वृद्ध लोगों के द्वारा बहुत ही एक पसन्दीदा दो पसन्दीदा खेल हैं जैसे कार्ड खेलना एवं लूडो खेलना लूडो खेलना आपके मस्तिष्क मस्तिष्क के लिए एवं हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है एवं इनडोर गेम्स में चेस खेलना भी आपके आपके मेन्टल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा साबित होता है मोबाइल गेम्स खेलना भी आपके आपके मेन्टल हेल्थ के लिए अच्छा है एवं उससे आपका अटेन्शन बढ़ता है और बुढ वृद्ध लोगों का सबसे ज़्यादा पसन्दीदा खेल मोबाइल में कैन्डी क्रश एवं बहुत सारे ऐसे ऑफ़लाइन गेम्स हैं वृद्ध लोग का इधर वृद्ध लोग का एक जगह से दूसरी जगह ना जा पाने की वज़ह से वह दूसरे लोगों से गेम्स में व फ़ोन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और एक दूसरे से गेम खेलकर बातें कर सकते हैं गेम खेलना आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है और उन वृद्ध लोगों का दूसरी जगह न जाने की वज़ह से उनकी उनको अपने जीवन में बहुत ही स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है जिससे कि वह गेम खेलकर और गेम खेलकर अपने स्ट्रेस को रिलीफ़ कर सकते हैं दूसरे व्यक्ति का न होने की वज़ह से आप कोई भी अकेले ही कोई इनडोर गेम नहीं खेल सकते तो जिससे कि आप मोबाइल गेम्स खेल सकते हैं तो वृद्ध लोग मोबाइल गेम्स भी खेल सकते हैं जैसे कैन्डी क्रश एवं ऐसे कई सारे ऑफ़लाइन गेम्स हैं जैसे कि जिसे वे लोग खेलकर अपना समय व्यतीत कर सकते हैं और अपने आपको इन्टरटेन रख सकते हैं और अगर आप अगर एक या दो अधिक एक या दो से अधिक वृद्ध लोग हैं तो वो आपस में इनडोर गेम्स जैसे चेस लूडो और कार्ड खेल सकते हैं